हमारे यहां पे सभी धर्मो का पालन किया जाता है जिसमें मुस्लिम हैं हिंदू हैं सिख हैं इसाई हैं मैं हिंदू धर्म से हूँ और मैं जो पूजा पाठ करती हूँ या मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ पे मंदिर में जाते समय हम स्नान वगैरह करके फिर पूजा पाठ करने जाते हैं हम जब मंदिर जाते है तो रास्ते में कईं हमें दुकानें मिलती हैं वहाँ से और मंदिर में जाते समय वहाँ पर बाहर जैसे प्रसाद का दुक प्रसाद की दुकान होती है वहाँ से हम प्रसाद खरीदते हैं फिर बाहर मंदिर के बाहर ही चप्पल वप्पल उतार के हम मंदिर के अंदर जाते हैं वहाँ पे मंदिर में एक पुजारी बैठा होता है हम अपना सामान उनको देते हैं प्रसाद उनको देते हैं फिर वह प्रसाद को भगवान के चढ़ा के उनकी पूजा करके फ़िर वापस हमें प्रसाद देते हैं हम उनका हाथ वगैरह जोड़ के फ़िर वापस हम अपने घर की तरफ़ आ जाते हैं वापस आते समय परिक्रमा वगैरह देते हैं ये